हाँ सर आप टोयोटा शोरूम से बात कर रहे हैं सर मुझे एक कार चाहिए थी टोयोटा व्हाइट कलर में चाहिए मुझे हाँ मॉडल दो हजार चौबीस सर उतना बजट तो है नहीं अब देखिये सर आप के यहाँ अगर फाइनेंस सुविधा है तो उसके बारे में थोड़ा बताइए हमें सर व्हाइट या ब्लू लेकिन चांस व्हाइट को हम ज्यादा देंगे नहीं सर अभी समथिंग दो महीने बाद चाहिए था बेटी की शादी थी सर तो वही देना था उसमें हमको हाँ तो इसमें सर सेफ्ट सेफ्टी फीचर्स वगैरह सब देख लीजिएगा अब शादी में सर तो आप को पता ही है ना की अब आजकल तो बिना ऐसे कुछ हो नहीं पा रहा है बिना दहेज के ठीक है सर फिर हम आगे का प्रोसेस करते हैं देख लीजिएगा हमारा थोड़ा फाइनेंस करा दीजिएगा

ठीक है सर देखते हैं दो तीन दिन में आते है डॉक्यूमेंट